ते हून में तुसेंगी इक नैगेटिव एक्सपीरियंस दस्सना चाह्न्नी आं अपने प्राडक्ट दा में केह् कीता इक ऐप ऐ मीशो उत्थुआं इक अपने आस्तै पैंट नुआई ते मिगी ओह् पैंट पेई कोई ज्हार रपेऽ दी ते मिगी ओह् बड़ी शैल लग्गा दी ही दिक्खने ई फोटू च ते में केह् कीता उसी फटाफट मंगाया ते में जेल्लै ओह् घर आई ते में उसी दिक्खेआ ते ओह् फोटू कोला इक दम बक्खरी लब्भै दी ही में पूरी हैरान होई कि इन्नी मैंह्गी पैंट ते जि'यां दिक्खै दी ही फोटू च ते उ'आं बिलकुल निं लगदी मिगी ओह् ते मिगी बड़ा बुरा लग्गेआ कि मेरा ज्हार रपेआ वेस्ट होई गेआ ते मिगी पैंट बी निं इन्नी शैल लब्भी ते मिगी बड़ा दुख होएआ ते में केह् कीता उसी फ्ही रिटर्न पाया ते रिटर्न पाइयै केह् होएआ जि'यां में रिटर्न पाया ते दो दिन बाद ओह् बंदा आइया मेरे कोल पैंट लैन ते जि'यां ओह् पैंट लेइयै गेआ ते केह् होएआ ते मिगी पैसे निं आए में इक दिन दिक्खेआ दो दिन दिक्खेआ ते तिन्न दिन दिक्खेआ ते मिगी ओह्दा पैसे रिफंड होने हे ते ओह् निं आए में टेंशन होई रिफंड कीऽ निं आए में ते दित्ते ते इ'नें मिगी आखेआ हा असें रिफंड करी लैगे तुसें ई पर ओह् मिगी रिफंड निं होए ते में फिर कंपनी च रिपोर्ट पाई कि मेरे जेह्ड़े पैसे न ओह् रिफंड निं होए ते तुस करो मेरे पैसे रिफंड करगेओ ते उ'नें आखेआ कि असें करी लैते तुस अपने बैंक जाइयै चैक्क करो जाइयै ते जाइयै पर्ची आह्नो जाइयै कॉपी चैक कराओ ते में केह् कीता गेई ते में गेई ते चैक्क कराई ते उत्थै जाइयै कोई पैसे निं आए दे हे ते स्टेटमैंट बी दित्ती उ'नेंगी तो ओह् आखन नेईं असें पाई दित्ते दे न ते एह् मेरा बड़ा ई बैड़ एक्सपीरियंस हा उसी पैंट ई लेइयै ते मिगी बड़ा दुख होएआ कि मेरा ज्हार रपेआ जेह्ड़ा ओह् इ'यां पानी च डुह्ल्लेआ ते में फ्ही में उस ऐप तों कदें किश निं नुआया जे कोई आखदा कि इत्थुआं एह् चीज मंगोआनी ओह् चीज मंगोआनी में उ'नेंगी बी मना करदी ही एह् निं मंगाएओ एह् बड़ा फ्रॉड ऐप ऐ दसदा किश ते बेचदा किश